एक लाख पाँच हजार दो लाख छः हजार तीन लाख सात हजार चार लाख आठ हजार पाँच लाख नौ हजार